ہم اپنے باغ کی دیکھ بھال بہت اچھے سے کرتے ہیں ہمارے باغ میں بہت اچھے اچھے پیڑ ہیں اس میں بہت اچھے اچھے پھول اور پھل بھی آتے ہیں لیکن ہم کو ان کی دیکھ بھال بھی بہت اچھی طریقے سے کرنی پڑتی ہے جس طرح ایک چھوٹے بچے کو پالنا پڑتا ہے اسی طرح پیڑوں کو بھی پالنا پڑتا ہے انہیں سمئے پر کھاد اچھی مٹی اور پانی دینا پڑتا ہے ان کا خیال بہت طریقے سے رکھنا پڑتا ہے انہیں کیڑوں مکوڑوں سے بچانا پڑتا ہے ان میں کھاد ڈالنی پڑتی ہے اور ان کو ہر طرح کے کیڑوں مکوڑوں سے بچا کر رکھنا پڑتا ہے اور ان کے لیے ہم لوگوں کو بہت اچھی اچھی کھادیں آتی ہیں جو ہمیں ڈالنا پڑتی ہیں اور پیڑ کی دیکھ بھال کرتے ہوئے ہم لوگوں کو بھی بہت سے کیڑے مکوڑے کاٹ لیتے ہیں لیکن اگر آپ اپنے پیڑوں کی دیکھ بھال اچھے سے کریں گے تو تبھی وہ اچھے سے پھل پھول وغیرہ ہم کو دے پائیں گے